हाँ आप टेवल एजंसी से बात कर रहे हैं हाँ मैं किरण सोनी बात कर रही हूँ हमको सास बहु टेंपल घूमने जाना है सात लोग हैं हम लोग तो सेवेन सीटर हमको गाड़ी चाहिए तो आपकी बुकिंग का जो भी लगता है किराया वो आप बता दीजिए आठ हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा है आप थोड़ा कम तो कर लीजिए कितने किलोमीटर है वहाँ से ऐसे ऐं तो आप कम कर लीजिए थोड़ा और हमको गाइड भी एक अच्छा चाहिए एक अच्छा हाँ अच्छा तो हमको एक अच्छा सा गाइड भी चाहिए और उसका ड्राईवर भी अच्छा होना चाहिए है ना तो वो हमको अच्छे से घुमाए तो हमको अच्छे से घुमाए और अच्छे से सब जगह बताए हाँ वही हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा और हाँ बुकिंग हमको अभी न दो दिन के बाद की करनी है के लिए हाँ तो आप यानी हम आएँ तो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होगी ना

हाँ अच्छा सा हमको गाइड दिलवाना और ड्राईवर भी अच्छा सा रहे जो अच्छे से ले जाए है ना हाँ ठीक है